तुस मिकी दस्सओ कि ग्रां दे लोकें च ते शहरें दे लोके बिच्च केह् फर्क होंदा ऐ कि जियां के बड़े सारे लोक गलांदे के ग्रां दे लोक ग्रांई होंदे न ओह् उ'नें गी की गलांदे न के ग्रां दे लोक जेह्डे बड़े में आखेआ के साद्दे होंदे कि'यां के जि'यां उंदा रुट्टी खाना दा तरीका दिक्खो ते रोहने दा जेह्का उं'दा रैह्न सैह्न उ'दां ओह्बी बडा शैल होंदा बी ऐह् उं'दे मताबक ते बड़ा साद्दा' बी होंदा ते जि'यां जेकर शैह्रे दे लोकें दी गल्ल करचै अस ते शैहरें दे लोक जेह्डे बड़े मार्डन होंदे ओह् की होंदे मार्डन उंदा कमाने दा साधन केह् होंदा शैहरे दे लोकें दा ते ग्रां दे लोक जैह्ड़े होदे ओह् जेहडे न साद्दे बी होंदे ते उदां कमाना दा साघन के होंदा ते और कियां औह् अपनी जिदंगी गूजर बसर करदे न

सिंपलसिटी च होंदे ओह् बड़े साद्दे लोक होंदे जेहेड़े शैहरें दे लोक होंदे ओह् बड़े मार्डन टाइप दे लोक होंदे ग्रां दे जेह्ड़े होंदे उं'दा कमाना दा जेह्ड़ा साधन होंदा ओह् ग्राईं कम्म जिसी जेह्ड़ा अस आखदे सबेरे उट्ठियै उ'नें माल बच्छू जेहड़ा उ'नें रक्खे दा होंदा अपने डंगर मेंहीं जिन्नियां बी होंदिया उ'नें रक्खी दियां उ'नें गी घाऽ पानी पाने ते खेत्ती बाड़ी करनी